मुंहिंजो यादगार सफ़रु पूने आहे छाकाणि त हुते मां पहिरियों दफ़ा वियमि हुते मूंखे ॾाढो सुठो लॻो शहरु हेॾा साफ़ सुथिरा शहरु हुआ मां पंहिंजी फैमिलीअ सां साण वियमि त मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो पंहिंजी माउ सां पंहिंजे भाउ सां मूंखे तमामु सुठो लॻो मां पहिरियों दफ़ा वई हुअमि त मां मां ॾह ॾींहंनि जे लाइ वई हुअमि ऐं मां फ्लाइट सां वया हो वई हुअमि मूंखे त ॾाढो सुठो लॻो पूने शहरु हुतां जा अलॻि अलॻि खाधा बि मशहूरु आहिनि जीअं वड़ा पाओ थियो वड़ा पाओ में त सवादु ई सवादु हुओ मूंखे तमामु सुठो लॻो वड़ा पाओ वड़ा पाओ ऐं हुते मिसल पाओ थींदो आहे हुतां जो फेमस आहे त मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो हुन खाधे में ऐं मां ऐं मां अलॻि अलॻि जॻह ते वियमि हुते हुते अलॻि अलॻि क़िला आहिनि पूने जा मूंखे तमामु सुठा लॻनि जीअं हुते ना सीनागढ़ क़िला आहे उहो त मूंखे हेॾो मज़ो आहियो हुते मतीअ मथे हली करे हुते पाहाड़ बि आहिनि पाहाड़ ते बि मां वई हुयमि मूंखे तमामु सुठो लॻो हुते पाहाड़ आहिनि हुते सिधी हुते हुते अल गणपति बाबा जो हेॾो सुठो मंदरु आहे जिन हुन हुनजो नालो आहे दूधेश्वर मंदरु तमामु सुठो हुतां जी मार्किट हेॾी सुठी आहे मार्किट में माराठी जा साड़ियूं थी वियुनि हुते हल जो पहनावो थी वियो मूंखे शॉपिंग करण में बि जाम सुठो लॻो मुंहिंजी माउ हिक साड़ी वठी आई हुई माराठी जी हुते मराठी लोग हेॾा सुठा माण्हू आहिनि हेॾी हुते हेॾी मर्यादा आहे मराठी लोगन में मराठी माण्हुनि में हेॾा सुठा जाम हेॾो हुन जो नेचर ई ॾाढो सुठो आहे मराठी लोग माण्हुनि जो मूंखे तमामु सुठो लॻो ऐं मां ॾह ॾींहंनि लाए वई हुअमि त मां पूने सां हुते माहाबलेश्वर बि वई हुअमि माहाबलेश्वर में मूंखे ॾाढो सुठो लॻो पाहाड़ में आहे पाहाड़ हेॾा सुठा हुआ अलॻि अलॻि पॉइंटस हुआ अॻिते हली वञो त अलॻि अलॻि पॉइंट अची विया ईंदो आहे हुते हुतां जी स्ट्रॉबैरी मां खादी हुई फेमस आहे स्ट्रॉबैरी माहाबलेश्वर जी मां खादी हुई ॾाढी मिठी हुई बो तमामु सुठो लॻो मूंखे हुते हिकु लेक बि आहे मीना लेक मीना लेक में मां बोटिंग कई हुई बोटिंग हेॾो गहराई में हली करे उहा लेक हुई मूंखे ॾाढो सुठो लॻो लेक में हली करे बोट में मां वई हुअमि अलॻि अलॻि पॉइंटस ते वई हुयमि हुते स्ट्रॉबैरी खादी मज़ो ई अची वियो ऐं मां अगले ॾींहुं वरी मां लोनावला वई लोनावला में पाहाड़ हेॾा सुठा हुआ हेॾा सुठा सुठा झरना हुआ हुतां जी मैगी बि मां खादी हुई पाहाड़नि जी मैगी जा जा खादे में हेॾो तमामु सुठो लॻंदो आहे अलॻि ई सवादु थींदो आहे हुतां जी मैगी जो पाहाड़नि जी मैगी जो वरी मां हुते अॻिते हली करे मुंबई बि अची वेंदो आहे हिक ॾींहं जो सफ़र बि थींदो आहे मुंबई जो बस में त मुंबई में बि मां सिद्धिविनायक मंदरु वई हुअमि हुते बि मूंखे ॾाढी शांती मिली तमामु सुठो लॻो अॼुकल्ह मां पूने में पूने में मां अलॻि अलॻि जॻहियूं ते घुम घुमी आयमि हिकु वॉटर पाक बि मां घुमी आयमि मूंखे तमामु सुठो लॻो पूने शहरु हेॾो साफ़ सुथिरो शहरु आहे पूने की पुछियो ई न ॾाढो मज़ो आहियो मूंखे हुते पूने मां वरी मां फ्लाइट सां ई वापिस आयमि तमामु मुंहिंजो त यादगार सफर थी वियो पूने मूंखे त तमामु सुठो लॻो पूने शहरु